ان دنوں بچے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں کنچا گلی ڈنڈا کبڈی فٹ بال بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں بچے موبائل میں گیمس کھیلتے ہیں پب جی فری فائر وغیرہ طرح طرح کے کھیل کھیلتے ہیں لُکا چھپی دوڑا دوڑی زیادہ تر بچے بہت کھیلتے ہیں بہت سارا کھیل کھیلتے ہیں کنچا گلی ڈنٹا موبائل میں گیمس وغیرہ کبڈی فٹ بال

لڑکے لوگ زیادہ تر کرکٹ کھیلتے ہیں